पावसाच्या दिसांनी पावसाचें उदक एकूच जाग्यार उरून तितून किमसां वाडटात आनी डेंग्यू आनी मलेरियाचे दाम पातळटा हीं किमसां जेन्ना भुरग्यांक जाणट्यांक आनी तरण्याट्यांक चावतात तेन्ना वेगवेगळ्यो दुयेंसां वाडटात हे खातीर हे बंद करपाक थोडे उपाय आमी करचे पडटले जशें उदक भरता तेन्ना कट्ट्यांनी सिंटेक्सांनी प्लास्टिकाचे डब डिब्ब्यांनी तें उदक आमी उडोवचें पडटलें सान जातकच ल्हान ल्हान भुरग्यांक भायर खेळपाक धाडचे न्हू ल्हान ल्हान भुरगीं खंय न्हिदतात थंय नेट घालचें सो सात जातकच जनेलां आनी देरां बंद करचीं ओडोमोस असलीं क्रिमा आंगाक लावचीं भुरगीं शाळेक वयता तेन्ना तांकां लांब हातीचे कपडे धा कपडे घालून धाडचे भायर खेळपाक वयता तेन्ना लाम हातीचे कपडे घालून धाडचे किमसां अगर वाडटात जाल्यार तुमच्या लागशिल्ल्यान नगर पालिकेक सांगचें